ہیلو سر پنکی ٹریول سے بول رہے ہیں آپ جی سر میں نے صبح ایکچولی آپ کے یہاں سے ایک کیب بک کی تھی وہ کیب کو میں نے وقت بتایا تھا کہ فلاں وقت پر آنا ہے میں نے اس کو بارہ بجے کا کہا تھا سر ایک بج گیا ہے اب تک وہ نہیں آیا ہے میری ٹرین مس ہو گئی ہے میں اس کا کیا کروں سر وہ کال بھی رسیوو نہیں کر رہے ہیں آپ کی کیا یہی سروس ہوتی ہے یہی طرح کی سروس دیتے ہیں آپ آپ کسٹمرس کو آپ کی کیسے آپ کو کس طرح کام کر رہے ہیں کتنی لاپرواہی ہے آپ لوگوں کی آپ سوچیں نا کم سے کم سر میں نے اس کو کئی کال کئے ہیں میسجز بھی کئے ہیں نہ رسیوو کر رہا ہے میسجز نہ وہ کال رسیوو کر رہا ہے اس کا ریپلائی بھی نہیں آ رہا ہے سر میں میں ایکچولی مجھے جانا تھا بہت ارجنٹ جانا تھا میں نے تتکال میں میں نے ٹکٹ بک کیا تھا سر ٹرین سے جی ہاں میں نے بک کیا تھا وہ آپ کو صبح اس کو میں نے ٹراویل کو ایجنسی آپ کو ایجنسی میں بک کیا تھا کیب اس کو کیب بھی بک کیا تھا میں نے کیب مجھے نہیں آئی سر میں کچھ نہیں جانتی میرا میرا ریفنڈ مجھے چاہیے بس آپ سے نہیں نہیں مجھے آپ ریفنڈ کیجیے مجھے ہر حال میں ریفنڈ کیجیے نہیں تو میں آپ پہ آپ کی کمپلین کروں گی بس میں کچھ نہیں جانتی سر نو سر نو میں کچھ نہیں جانتی مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے مجھے مجھے میرا پیسہ ریفنڈ دیجیے آپ بس